किसानक के सामने पशुपालन जे छै से जहिना एक पुत्र अपन एक माता अपन पुत्रकऽ पालय छथिन तहिना किसान अपन जानवरकऽ अपन पुत्रकें समान पालय छथिन ओहिलेल हुनका बहुत कठिनाइ होइत छै बहुत कड़ा धूपमे जाइकऽ हुनका लेल चारा आनय पड़ैत छै हुनकर साफ सफाइ करय पारैत छै आ ओकर बाद हुनकर रहबाक लेल

खाना पीनाकें लेल सभ व्यवस्था अपना किसान भूखल रहलाके बाबजूद भी गौ खास कएकऽ गौ माताकेँ लेल विशेष ध्यान दैत छथिन किआ तऽ गौ माता खास कएकऽ अपन मिथिलामे गौ गङ्गा आओर तुलसी ई बहुत ही पवित्र मानल जाइत अछि आ अगर कोनो प्रकारकेँ तहन घटना होबाक छै तऽ ओहिमे खास कए कऽ जानवरसभकऽ बहुत पहिने अनुभव भै जाइत छै आओर ओकर बाद ओ जे छै जे एक अजीब तरहकेँ कूदफान चालू कए दैत छै एहिसँ किसानकेँ ई अनुभव होइत छै कि कोनो भी प्रकारके घटना घटित होय वला छै